मेरे को घर में नए नए तरह के पकवान बनाने का बहुत शौक हो मेरे को मेरा अपने हाथ से बनाया हुआ खाना ही पसंद है मैं बहुत तरह की अलग अलग तरह की इस प्रकार की सब्जियाँ बनाती हूँ वह ही मेरे को बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है और और सिंपल जो जो जल्दी खाना बनता है उसमें जैसा खमण है जब बहुत जल्दी बन जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ों से पकाने बनाने में बहुत टाइम लगता है जैसे पूरन पूरी हुई दाल बापला इनमें थोड़ी कठिनाई आती है उसमे थोड़ा पहले से तैयारी करनी पड़ती है तो वह थोड़ा कठिन लगता है खाना बनाना और बाकी आसान बनाने वाला चावल दाल चावल है सब्ज़ी रोटी है थोड़ा आसान बन जाती है और पूरनपोली उसमें बहुत टाइम लगता है उसको चने की दाल को बनाना पड़ता है फिर वापस तैयार करना पड़ता है पीसना भी पड़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है ओ ओ जो इडली सांभर है इनमें पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है तो यह भी थोड़ा बनाना अच्छा नहीं लगता है जैसे उपमा यह सिंपल खाना बहुत जल्दी बनता है नाश्ता फटाफट तैयार हो जाता मैगी है नूडल है यह सब भी बहुत जल्दी बन जाती है खमण बहुत बाज़ार से तैयार घोल आता है खमण भी बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं और मक्का जवार की रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है पर इनको बनाने में बहुत समय लगता है आटा घूनने में उसमें सब्ज़ियाँ भी अच्छा अच्छी तरह की सब्ज़ी हो चटपटी तो अच्छा लगता है स जवार की रोटी सेकने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए ये कुछ चीज़ें बनाना बहुत आसान होता है और किसी में बनाना बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है इस सिंपल खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है घर का दाल चावल सब्ज़ी रोटी बनाना